जों गोदोनि समाव थाव मस्ला मस्लिजों बारा खारबार गैयामोन जोंना हाग्रानि मैगं हाग्रानि मैगंखौ लायबाय जाबाय संनानै बिनिफ्राय बे इसे इनै आलु गायोमोन खफिफोर गायोमोन बिफोरखौबो खारैफोरजोंनो हुसाबलाबायनानै जायोमोन थावजों बारा लेनदेन गैयामोन थाव जाब्ला माबा माबि बेमार जायो इरि जायोसो होनना बुंग्रामोन दा बिदिजोंनो दिन थांबोदों आरो जों गोदोनो मा खालामबावनो दासो आदुनिग जुगाव गोदान जुगाव एखेबारे थाव मस्ला मस्लि होफबथारनानै जायागौमानि मोजां मोनला नाखौबो फ्राय खालि फ्रायल' जाबाय जोंनि बादि जब' मैगंआव होसननाय बिदि नियमानो गैला जोबबाय आं बुंनांगौखिनिखौ बुंबाय जाला